कपड़े धोने के लिए हम रिन साबुन और निरमा पाउडर का यूज करते हैं ये हमारे कपड़े को मुलायम बनाता है और हम कपड़ा जैसा गंदा हो अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा हो तो हम उसे अलग प्रकार से धोते हैं जैसे कि अगर कपड़े में दाग धब्बे पड़े हो तो उसे हम कोई अलग सा पाउडर डालते हैं जैसे कि आला डालकर उस दाग धब्बे को हटाते हैं और अगर कपड़ा कम गंदा है तो हम उसे उसमें कम पाउडर डालेंगे और उससे धोएँगे कपड़े को धोने के अलग अलग तरीके भी होते हैं जैसे कि अगर हमें कोई साड़ी वगैरह धोना हो तो उसे हम ज़्यादातर वील पाउडर में धोते हैं ताकि उसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे अलग अलग मौसम में हम कपड़े को अलग अलग तरह से सुखाते हैं जैसे कि बारिश हुई बारिश में हम कपड़े को अंदर सुखाते हैं और कभी कभी कपड़े को प्रेस से भी सुखाते हैं पिछले साल में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी इस हो रही थी इसलिए हम कपड़े को प्रेस से ही सुखा रहे थे और सर्दी में हम कपड़े को जब धूप निकलती है तो धूप में सुखाते हैं नहीं तो हम घर में लाकर अंदर सुखाते हैं पिछले साल यहाँ पर हमारे गाँव में कोहरा ज़्यादा पड़ रहा था इसलिए हम उसे अंदर ही सुखा रहे थे सुखा रहे थे और कोहरे में अगर हम पानी पानी को बचाव करते हैं हमारे यहाँ पानी बहुत कम होता है इसलिए हम पानी को एक ही एक ही पाली में दो तीन बार उसे फैलाते हैं और जो पानी बचता है उसे हम अच्छे से रख देते हैं और जो पानी हमने यूज किया उसे हम पौधों में डालकर यूज करते हैं ताकि पानी की बचत हो कपड़े कपड़ों के अलग अलग तरह के धागे होते हैं जैसे रेशमी कपड़ों को अलग धोया जाता है और कॉटन कपड़े को अलग धोया जाता है तो हम अलग अलग कपड़ों को धोने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं जैसे कि हम रेशमी कपड़ों को धोने के लिए थोड़ा कम पाउडर डालेंगे ताकि वह कपड़ा खराब ना हो और मौसम में उसे हम अच्छे से सुखाएँगे पानी पानी की हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पानी पानी बहुत कम होता है अधिकतर सूखा पड़ा रहता है इसलिए पानी का हम बहुत कम से कम यूज करते हैं पानी पानी की बचत हम ज़्यादा रखते हैं बचे हुए पानी को हम पौधों में डाल देते हैं ताकि पौधा आगे बढ़ सके और हमारा पानी खराब भी ना हो